तशें पोवपाक गेल्यार गोंयांत तरेकवार गोड खाणां करतात थोड्या खाणाची नांवां म्हळ्यार पातोळ्यो बिबीक दोश पिनाग्र बोलिनो धोदोल गोडसान्नां तवसळी धोणस बॉल नेवऱ्यो सोजी मणगणें पायस शेवयांची खीर